म्हज्या झाडांचे बरे भलायके खातीर हांव जाण्टेल्यांचोच आदार घेतां कारण जे शिकिल्ले लोक आसात फकत तुका पेस्टीसायड फर्टिलायजर मागीर कॅमिकल्स असलेच उपचार सांगतात पूण घरगुती कांयच उपचार सांगनात आनी जे वेज्ञानीक लोक आसात ते कॅमिकल्स पॅस्टीसायड जे उपाय सांगता हातूंतल्यान आमचे भलायकीचेर परिणाम जावपाचे खूब शक्यताय आसा ताका लागून आनी झाडां बरी ठवठवीत रावतलीं आनी बऱ्या वेळा खातीर रावपा खातीर हांव सदांच जाणटेल्यांलोच सल्लो घेतां आनी जाणटेल्यांचो सल्ला आयज पर्यंन म्हाका खूब उपेगाक पडला म्हणल्यार झाडां खातीर शेण घालप नाल्लाची सोण्णां कातो गोबर अशें तशेंच घरांतली वापरिल्लीं भाजी पालो हें सगळें झाडांक घालप माडांक घालप आनी अशें तरेन झाडां बरी ठवठवीत जातात तशेंच फळां फुलां बी आमचे खातीर पौश्टीक आनी भलायकी खातीर बी बरी उरता आनी घरगुती उपाय करून केल्ली झाडां तशेंच फुलां ठवठवीत आसता खरे बट रुचीक बी बरी लागता आनी ती मेन म्हणल्यार भलायकी खातीर बी खूब बरी आसता